दिक्खो असेंगी फिलहाल जरूरत ते नी पौंदी ऐ लेकिन अगर असें करना बी होऐ न क्वांटिटी बिच्च पानी किट्ठा अस पानी दी टैंकी मंगाई लैंदे पानी दी टैंकी आई जंदी ट्रैक्टर कन्नै आंदी ओह् टैंकी ते ओह् आई जंदी अगर फ्ही बी असेंगी नेईं लब्भै अस केह् करदे कि टैंकियां होंदियां न जेह्ड़ियां ओह् करदे किट्ठियां टैंकियां किट्ठियां करियै ओह् केह् करदे उंदे बिच्च भरी ओड़ना पानी ठीक ऐ ते उस पानी दा यूज इयां ऐ कि पीने आह्ला अलग करी ओड़दे फ्ही असें अगर जियां क्वांटिटी च पानी जेल्लै कट्ठा होएया ओह्दे बाद ओह् साढ़ै कम्म इ'यां आई जंदा कि दाल बगैरा बुआलनी बगैरा उद्धरा बी असेंगी ओह्दा बैनिफिट थ्होई जंदा अच्छा हून अगर अस गल्ल करचै कि अरेंज करना अरेंज आस्तै असेंगी ते फिलहाल इद्धर डोगरी जेह्ड़ी इत्थै उधमपुर दी जगह् ऐ इत्थैं पानी दी कमी ते नी औंदी ऐ लेकिन अगर जेह्ड़े जित्थै पुज्जी नेईं सकदा पानी जित्थैं मतलब टैंकियें थ्रू पुज्जी सकदा अस उत्थै टैंकियें दे थ्रू पजाई ओड़दे अच्छा जित्थै अगर नेईं पुज्जी सकदा ते उत्थै पैपां घर घर ते हैन गै हैन दूर होगियां उद्धरा अस पाइपां लांदे पाइपां लाइयै टैंकी दे बिच्च कट्ठा करना अच्छा फंक्शन पूरे ब्याह् दे बिच्च असें ओह् कम्म आई जंदा पूरा जिन्ना चिर ब्याह् रौह्ग ओह् असेंगी कम्म आई जंदा अगर असेंगी इं'दे च कोई शाट पेई गेआ फ्ही अस दुई टैंकी बी मंगाई सकदे ते ओह्दे बाद इ'यै फंक्शन दे इ'यै क्वांटिटी जेह्ड़ा यूज करना पानी